नमस्ते अरे हमको हमारा काम है हमारा नया घर बना है पाँच कमरा है एक कोठली है हमको रोशनदान चाहिए खिड़की चाहिए दरवाजा चाहिए तो आप करवा सकती हैं बिल्डिंग करवाना बिल्डिंग करवाना है ह्म्म आप नापी नाप जोख कर लीजिए तो मैं मँगवा लूँगी आप लगवा दीजिए कितना लगेगा आपका अरे यार बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं होता है लोहे वजन तो होता है लेकिन वो ज़्यादा टाइम कहाँ लगे बिल्डिंग के काम तो है लेकिन थोड़ा बहुत दाम बोल रही हैं थोड़ा कम हाँ कम मेहनत करना पड़ता है तो थोड़ा कम कीजिए भाई अब कम करोगे तभी तो लेना पड़ेगा कितना तक हमको तो सुनाना दस हज़ार तक आप ले लीजिए अरे वो बिल्डिंग कराना है बिल्डिंग कराना है ओ रौशनदान है खिड़की है दरवाजा है पाँच कमरा है उसी में हमारा ये सब काम करवाना है हाँ लेके आओगे क्या हम दस हज़ार देंगे कितना लगेगा बीस अरे तब रहने दीजिए हमे मँगा लेंगे यहाँ आके नाप नाप जोख करवा दीजिए हम अपना मँगवा लेंगे हाँ तो आप भेजिए आदमी को भेज कर के हमारा सब नाप नाप ले लेना मँगवा लेंगे तो कब आएंगे आप लोग अरे तो पहले आप खिड़की और दरवाजा रौशनदान को आप नाप नाप ले नाप के हमको देंगे तभी तो मंगवाएंगे कल ही आके कर दीजिए कब तक आएंगे नमस्ते